अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हूँ कोई कल्लो रखते हैं कौनो बछिया को रहते है तो मुन्ना रखेंगे और बहुत भी दुलार करते हैं उसको धोते हैं उसको तेल लगाते हैं उसको बहुत प्यार करती हैं और उसको अगर बिमार होते हैं तो डाक्टर बोलाएंगी दवा कराएंगी सब कुछ कराएंगी और उसको छोड़ना नहीं छोड़ते नहीं रहते हैं उसके देखभाल में हमेशा रहते हैं और कौन कौन सी बिमारी बुखार होते हैं गला घोंट होते हैं सर्री मर्ज होते होय और कैसे ठीक होते हैं सब डाक्टर के बोलते हैं तो सुई लगाते हैं दवा देते हैं और पैसा लेते हैं भाई वह तो लेगा तो ठीक हो जाएगा